हय आमचें शाळेंत ग्रंथालय आसा आयज टेक्नॉलोजी इतलें वाडलेले आसा की खूबशीं पूस्तकां जी आसा ती इ लायब्रररी ह्या पद्दतीन आमकां मोबायलाचेर वाचप पळोवपाक मेळटा हांव जी पुस्तकां ल्हानपणान वाचतालों ती म्हणल्यार पंचतंत्र चित्रांची गोश्टीची पुस्तकां तशेंच कवितांची बडबड गितांची पुस्तकां अशीं खूब पुस्तकां हांव वाचतालों